ہلو آپ شرما جی بول رہے ہیں وہ جو آپ نے کل گاڑی دیکھی تھی تو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو وائس میسج کر دی ہے واٹس ایپ پہ ایک بار چیک کر لیجیے اور آپ کو ڈاکومنٹ بھی اس کے سارے شیئر کر دیے ہیں اور آپ اگر آپ کو ٹیسٹ ڈرائیو لینی ہے تو ابھی آ جائیے اور ٹیسٹ ڈرائیو بھی لے لیجیے باقی اور کچھ پوچھنا ہے تو بھی پوچھ سکتے ہیں باقی ڈاکومنٹ وغیرہ تو میں نے آپ کو بھیج دیا اپنے ڈیجی لاکر سے اور آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور گاڑی کی میں ابھی ایک پراپر صحیح سے ویڈیو بھی آپ کو بنا کے بھیج رہا ہوں آپ اسے بھی چیک کر لیجیے ویسے بھی آپ نے گاڑی تو ایک بار دیکھ لی ہے لیکن پھر بھی آپ دوبارہ سے صحیح سے دیکھ لیں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے شکریہ